हलो जी भैया ये तड़का रेस्टोरेंट से बात कर रहे हैं जी जी जी मेरा एक ऑर्डर था एक चपाती और दो नान का और मैं यह चाहता था इसमें तीन मुझे करवाना था एक्चुअली मेरे घर में और दो तीन फ्रेंड आ गए हैं तो मुझे तीन चपाती और पाँच नान का आर्डर कर देना था हाँ हाँ हाँ मिल जाएगा ना ठीक है ना भैया भिजवा दीजिए फिर आप ठीक है ना ठीक है ठीक है थैंक यू